जी कोन कार्य छै जी तऽ अभी जी जी वोट तऽ अपनेके कल्हे परसूमे हो गेल जइसे कि वोट एहिमे की होइ छै लोक बहुत साफ सुथरा वादा करै छै बात बोलै छै ओहिसब चीजमे नहि फँसैके हइ आओर अपना हिसाबसँ वोट देबै कि जँ लगै कि हँ काम करैवला लोक छथि हुनका सभके वोट देबैके हइ ई नहि कि यहाँ अन्दाजेसँ देखिकऽ कि मोमबत्ती छाप है तऽ मोमबत्ती छापके दऽ देबैके हइ ओना नहि करैके हइ अपना सोचि समझिके देबैके हइ आओर सबसँ पहिले तऽ अहाँके अपनेके आधार कार्ड पहचान पत्र जइसे कि हाथमे लऽ लेबैके हइ ओकरा बाद बूथ सङ्ख्या जे भी होइ अहाँके इसकुलमे होइ पञ्चायत भवनमे होइ जहाँ भी होइ वहाँ जाइके हइ जहाँ पहिलेसँ वोट गिरबै छी चाहे अहाँके घरके सदस्य गिराबै छथि वहाँ जाइके हइ आओर वहाँ पहले पञ्जीकरण कराबैके हइ बायोमेट्रिक देबैके हइ ओकर बाद अहाँ जब अन्दर जाइब तऽ अहाँके मोहरवला सिस्टम हेतै अहाँके जकरा वोट देबैके हइ ओहि चिह्नपर जइसे कि लऽ कऽ स्टाम्प लैके मारैके हइ मात्र एक बेर बहुत अच्छासँ ओकरा पर्चीके सिर्फ फोल्ड करि लेबैके हइ आओर बाहर आकऽ गिरा देबैके हइ अब तऽ डिजिटली जमाना हो गेल हइ अब की करैके हइ कि यदि अन्दर जाउ तऽ मशीन लागल हइ अपनेके जौनपर वोट गिराबैके हइ जकरा नामपर वोट गिराबैके हइ ओकर छाप नामसब रहै छै ओहिपर जाकऽ अपने यदि नहि समझिमे आ रहल हइ तऽ अन्दर एगो अथी रहै छै गार्ड रहै छै हुनकासँ अपने पूछि सकै छिए हँ हम फल्लाँ आदमीके नाम वोट गिराबैके हइ ई केना होतै ओ अहाँके सहायता करतै ओ ककरो दिससँ नहि बोलतै अहाँ जकरा कहब ओ ओकरा अहाँके हाथ दऽ कऽ बता देतै अहाँसब ओकरापर वोट गिरा सकै छिए आओर ईसब चीजके बहुत जागरूक होइके अहूँकए वोट गिराबैके हइ जी आओर कोइ जी जी सबचीजके अहाँके सुविधा मिलतै आओर बहुत चीजके अहाँके धियान रखैके हैत काहेकि दो चारि लोक दू रुपैआ पाँच रुपैआ दस रुपैआ दऽ कऽ वोट कीनि लै छै अहाँ अपन वोटके महत्व राखू अहाँके ई नहि कि घरे वोट नहिओ देबै जाकऽ से काम नहि करैके अइ अहाँके एगो वोटके बहुत ज्यादा वैल्यू हइ जीवन बदलि सकैए ककरो देश दुनिया किछु भी बदलि सकैए ओ सबचीजके अपनेके देखैके हइ ई नहि कि घरे रहिकऽ अहाँ बोगस कऽ लेब ठीक छै अहाँ समझि गेली ठीक ठीक